मां जॾहिं फिफ्थ क्लास में हुअसि त मुंहिंजी हिकु टीचर हुई गीता नाले जी उहा इलाही सुठी मूंखे ड्रॉइंग सेखारींदी हुई इलाही बढ़िया पूरे क्लास खे स्कूल खे सुठो सेखारींदी हुई हिकु हिकु ॿार खे पंहिंजे पासे में घुराए करे ऐं हिकु हिकु गुल ठाहे करे हिकु हिकु शइ ठाहे करे हिकु हिकु पती ठाहे करे ॾेखारंदी हुई ऐं पंहिंजे पासे में ॿिहारे करे हुन खे असांखे कलर कराईंदी हुई स्कैचिंग कराईंदी हुई त हुन एॾो सुठो असांखे सिखायो त मां हुन खां एॾी ख़ुशि थी वियसि कि मुंहिंजो मनु अल वधणु लॻियो की मां ड्रॉइंग में ई अॻियां वञा ऐं मुंहिंजी हॉबी ठही वई ड्रॉइंग हुन टीचर खां जंहिं टीचर मूंखे सेखारियो हुन जी प्रेरणा सां मां इलाही व अॻियां वधी वियसि ऐं हेतरी सुठी लॻंदी हुई मूंखे ड्रॉइंग सॼो ॾींहुं मां ड्रॉइंग ई ठाहींदी रहंदी हुअसि जॾहिं विहंदी हुअसि त कॉपी किताबु पेंसिलूं सभु खोले करे ऐं हर शइ जी नंढी नंढी हिकु कॉपी ड्रॉइंग ठाहिणु शुरू कंदी हुई जॾैं वेठी हूंदी हुअसि ख़ाली त सिर्फ़ु उंगलियूं मुंहिंजियूं हलंदियूं हुयूं की हीअं ड्रॉइंग ठहंदी हूअं ठहंदी जीअं कहिड़ी बि शइ खे ॾिसंदी हुअसि मां पंहिंजी उंगलियूं हलाईंदी रहंदी हुअसि की हीउ त हीअं वेंदो शेप हीउ हीअं थींदो शेप त हिकु दफ़ो मुंहिंजी माउ चयो की तोखे शौक़ु आहे हल तोखे मां क्लास कराए ॾियां त मुंहिंजी माउ मूंखे हिकु क्लास कराई ड्रॉइंग जी हुन में हुन मूंखे इलाही पेंटिगूं सिखायूं कैनवस सेखाईं हार्ड वर्क बि सेखाईं मूंखे ऐं मूंखे इलाही सुठो लॻंदो हुओ जेकी सेखारण वारी हुई उहो इलाही सुठो लॻंदो हुओ मूंखे त हुन मूंखे इलाही फिगर बि ठाहिराया त हुन फिगर में हुन जा सेंस हूंदा हुवा हर हिकु ॻाल्हि जा सेंस हूंदा हुआ ऐं जीअं हिकड़ी माई आहे उहा पंहिंजा आंसू बहाए पई त हुन में पंहिंजी यादुनि खे यादि करे पई पुरानी यादुनि खे याद करे करे रोए पई ऐं अलॻि अलॻि तरीके जी पेंटिंगूं मां ठाहिणु लॻसि पोइ मूंखे इलाही इंट्रस्ट वधंदो रहियो शौक़ु वधंदो रहियो मुंहिंजो पोइ ॾींहं ॾींहं पोइ मां बि ठाहींदी रहंदी हुअसि कॾहिं मां पहाड़नि जी पेंटिंग ठाहींदी हुअसि कॾहिं मां फिगर जी पेंटिंग ठाहींदी हुअसि कॾहिं मां गुलनि जी कॾहिं मां पहाड़नि जी ऐं कॾहिं मां नदियुनि जी ऐं सॼो ॾींहुं ऐं केरु वेठो हूंदो हुओ हुन खे ॾिसी ॾिसी करे मां स्कैचिंग करणु लॻंदी हुअसि ऐं हिकु हिकु साईं बाबा जी शिव जी सभिनि जी मां ने हिकु हिकु पेंटिंग ठाहींदी रहंदी हुअसि पोइ मूंखे इलाही सुठो लॻियो पोइ मूं उहो धीरे धीरे मूंखां ॿार बि सिखणु अचणु लॻिया ऐं बराबरि मूंखे ॿार सिखंदा रहिया मूंसां ऐं मां बि ॿारनि खे सेखारींदी रहियसि ऐं मां पंहिंजे घर जे ॿारनि जो बि हिकु हिकु पेंटिंग मां ठाहींदी हुअसि ऐं हिकु हिकु पेंटिंग हुननि जो बि सॼो ॾींहं ठाहींदी रहंदी हुअसि ऐं सेखारींदी बि रहंदी हुअसि पोइ ॿार मूंखां ईंदा हुआ शाम जो सिखण पो हुननि खे सेखारींदी हुअसि मुंहिंजो हिकु लक्ष्य हुओ की मां इलाही अॻियां वधियां पेंटिंग में हा इलाही थियां लेकिन मां वधी कोन सघियसि छो की मुंहिंजो पीउ जेको गुज़ारे वियो पोइ मुंहिंजी शादी थी वई त पोइ हिन ई चकर में मुंहिंजो लक्ष्य जेको हुओ उहो रहिजी वियो पेंटिंग जो पोइ अॻियां पोइ मां बि पंहिंजे ॿारनि में पंहिंजे ॾेराणियुनि जे ॿारनि खे सभिनि खे पेंटिंग सेखारींदी हुअसि हुन में मां पंहिंजे शौक़ खे पूरो कंदी रहींदी हुअसि ऐं ख़ुदि बि ठाहींदी रहंदी हुअसि सॼो ॾींहं पोइ हिकु दफ़ो छा थियो की मुंहिंजे मुड़ुसु मूंखे चयो की तूं सिख ऐं सिखी करे कर त मूं चयो ठीकु आहे पोइ मूं वरी क्लासिस सिखिया पोइ सिखी करे पोइ मां अॻियां वधियसि अॻियां वधी करे मूं ॿियो बि सिखिया ॿियो अॻियां अॻियां वधी करे फैब्रिक पेंटिंग ऐं कांच जी पेंटिंग लकड़ी में पेंटिंग क्ला टाइल्स में पेंटिंग ऐं ॿियो जेके क्ले वर्क हूंदा आहिनि हुननि जी पेंटिंग सभिनि जी मूं सिखी पोइ सिखी करे सभिनि खे मां क्लास ॾींदी हुअसि ऐं सेखारींदी हुअसि ऐं मुंहिंजो ॿियो शौक़ु जेको हुओ मुंहिंजो पूरो थींदो रहियो ऐं मां अॻियां वधंदी रहियसि हाण जेको आहे की मां अञा बि सेखारींदी रहंदी आहियां ऐं ॿार ईंदा रहंदा आहिनि मूं वटि ऐं ख़ुशि रहंदा आहिनि हिकु हिकु शइ जो हिकु हिकु जॻह जो हिकु हिकु जॻह जो सभिनि जो मां इन खे सेखारींदी रहंदी आहियां ॿारनि खे पेंटिंग गुलनि जी पहाड़नि जूं नदियुनि जूं फिगर ऐं शिव जी साईं जी माता जी सभु सिखे ऐं इलाही सुठो लॻंदो आहे ऐं हर जॻह एग्जीबिशन में बि मां वेंदी आहियां पेंटिंगुनि जूं ऐं ॾिसंदी आहियां ऐं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि मूंखे ऐं सॼो ॾींहुं मां ऑनलाइन ते बि ॾिसंदी रहंदी आहियां ऐं कंदी रहंदी आहियां हर ॾींहं पे ॾींहं मटंदो वञे पियो हर शइ बदलंदी वञे पई पेंटिंगनि जूं त मां ऑनलाइन में ॾिसी ॾिसी करे पंहिंजो बि चेंज कंदी रहंदी आहियां हाणे त इलाही ईज़ी तरीक़ा अची विया आहिनि हाण त इलाही सरल तरीक़े सां कलर बि अची विया आहिनि रंग बी इलाही अची विया आहिनि इलाही इलाही तरीक़े जा इलाही इलाही तरीक़े जी शयूं बि अची वियूं आहिनि इलाही तरीक़नि जूं ब्रश बि अची विया आहिनि उहे सभ मां ऑनलाइन में ॾिसंदी आहियां पोइ ॾिसी करे पोइ पंहिंजो हिसाबु किताबु वधाईंदी रईंदी आहियां ऐं ख़ुशि रहंदी आहियां मस्त रहंदी आहियां